हा सांई इलेक्ट्रोनिक जो नम्बर आहे ही हा विजू भैया आहिनि अच्छा अरे भैया विजू भैया ई मुंहिंजे घर जो कमु कंदा आहिनि ऐं माना मां आहे न हिते आदिपुर में पंजवीह वाड़नि में रहंदी आहियां ऐं थोरो आहे न मतलबु जो असांजी जेका लाइट वग़ैरह आहे न ऐं कुझु वायर्स आहिनि न हुन में हू तार आहे न सड़ी वेई आहे ऐं हिक ॿ तार में न थोरो शॉक जो प्रोब्लम अची रहियो आहे त थोरो आहे न घर में लाइट जो कमु कराइणो आहे ऐं अन हिक ॿ स्विच्सि ख़राबु थी विया आहिनि थोरो माना हुन में लाइटिंग या अर्थिंग जो बि प्रोब्लम आहे त केरु तव्हां मोकिली सघंदा अच्छा हा भैया बट आहे न थोरो टाइम कढी करे अचिजो छोकी ॿिन्ही टिन्ही ॿ टे कलाक लॻी वेंदा तव्हांखे जाम कुझु कराइणो आहे ऐं छो त स्विच्सि चेंज कराइणा आहिनि वायरूं चेंज कराइणियूं आहिनि अर्थिंग जो प्रोब्लम ठीकु कराइणो आहे ऐं कनेक्शन हा हा हा हा हा हा हा

हा ऐं कनेक्शन हा कनेक्शन्स बि चेंज कराइणो आहे जीअं असांजो प्रेशराइज जिते पियो आहे न हुते अइन भई जीअं असां खोलियूं था न त शॉक लॻे थो त हुननि जी अन लाइन में ई छा प्रोब्लम आहे छो तो शॉक अचे ऐं छोकी पाणि मछलियुनि खे ख खाधो ॾींदा आहियूं त केॾी महिल उन्हनि खे लॻी वेंदे त वेचारियुनि खे प्रोब्लम न थी वञे हीअं त थोरो हू बि न दूरि आहे हीअं पर न न हुते कान आहे ॿ टन आहे ही जेको आहे न हुनजी वायर में हींअर थोरे टाइम खां ई प्रोब्लम थी रहियो आहे हीअं ऐं थोरो माना अर्थिंग जो मूंखे कुझु प्रोब्लम थो लॻे या पाणि कनेक्शन हुनजो चेंज कराए करे ॿिए जॻह फ़िक्स कराए सघूं या अहिड़ो कुझु थी सघे त ॾिसजो न न हो हिन में ज़रूरत कान पेई आहे डाइरेक्ट कनेक्शन आहे हिन में हा डाइरेक्ट कनि न अहिड़ो बि कान थियो हुओ हीअं पहिरियों खां ई न पहिरियों खां ई हिते ई हिनजी पोजीशन में पियो आहे ऐं हाणे त शॉक वग़ैरह अचण स्टाट थियो आहे माना हींअर वायर भई लूज़ थी वेई आहे कनेक्शन में कुझु प्रोब्लम आहे अर्थिंग जो आहे छाहे त हू ॾिसी छॾिजो न भैया हा न न न न न न न अहिड़ो कुझु कान थियो आहे हींअर न न न न अहिड़ो कुझु कान आहे अर्थिंग जो थो प्रोब्लम लॻे मूंखे अर्थिंग ठीकु कराए हा अर्थिंग अच्छा अच्छा

हा हा ऐं ऐं भैया थोरा आहिनि पंखा ऐं हुननि जा न रेगुलेटर्स ख़राबु थी विया आहिनि त हू बि चेंज कराइणो आहे हा हा ऐं स्विच आहे न हू पुराना वारा लॻियल आहिनि त थोरा हू मॉडन टेक्नोलॉजी वारा हाणे हू एलेक्सा सां कनेक्ट करे सघूं अहिड़ा बि कराइणा आहिनि घर में हू सभु बि कराइणा आहिनि हा हा हा हा ऐं असां छा गार्डन आहे हुन में एल ई डी लाइट्स ऐं सोलर लाइट्स लॻाइणियूं आहिनि हू हुनजो बि हू वैरायटी या हू या सेंपल अहिड़ो कुझु खणी अचिजो ऐं जेका असांजी डोरबेल आहे न हू बि माना ख़राबु थी वेई आहे त हू मंत्र वारी डोरबेल ईंदी आहे न हाणे जंहिं में मंत्र वॼंदा आहिनि लॻाइण सां हू वारी खणी अचिजो भैया

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा त भले हा त एल ई डी लाइट ख़ाली औरेंज कलर वारी जेका ईंदी आहे न यलो बल्ब वारी हू ऐं अन हिक जीरो बल्ब बि यलो वारो खणी अचिजो तव्हां ठीकु आहे न हा त एड्रेस मुंहिंजो नोट कयो हा नोट कयो भैया हा त ॾिसो टीह हिक सतहतरि नियर सांई बाबा टेंपल आदिपुर ऐं मुंहिंजो नालो करिश्मा आहे मोबाइल नम्बर नोट करे वठिजो विझो न हा हा ऐं भैया घणे मिन्ट में तव्हां ईंदा ठीकु आहे ठीकु आहे भैया वेट था कयूं असीं न हींअर ऐं भैया छा विजिटिंग छा छा वठंदा तव्हां रेट छा वठंदा रीजनेबल कजो भैया छोकी तव्हांजा पप्पा ई कंदा आहिनि हा हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे भैया ठीकु आहे त वांदो कान आहे तव्हां अची वञिजो ऐं आहे न भई ई करे ॾिजो आहे न सुठी तरह हीअं ठीकु आहे जय झूले